अहाँके भऽ गेल गरमीमे कोना गाछ रखैले चाहै छिए गरमीमे भऽ गेलै देखिऔ गाछ लगा देलिए ई नहि सोचिऔ गाछ लगा देलिए ओ लागि गेलै से नहि ओकरा देखिऔ पानी दिऔ टाइमसे बुझलिए पाँच दिनपर दैत रहिऔ गाछमे आओर रोजे दिऔ गरमीके मौसममे रोज पानी दिऔ हँ रोपलिए अभी आओर छोड़ि देबै से नहि पाँच दिनपर देबै ओ सुखि जेतै ओकरा जिआबै लिए रोज पानी दिऔ जानलिए ओ गाछ विकास करत ठण्डामे ई भऽ गेल ठण्डामे हँ दस दिनपर एक दिन पानी दिऔ महिनामे एकबेर दिऔ गाछ सुखै नहि किएकि ओहिसे ओस गिरैत रहै हइ जे ओसके फायदा ओतेक गाछ करै हइ जानली ठण्डामे ओतेक पानी नहि पड़ैके चाही ओहिसे ओतेक आधा पानी गिरै हइ बुझिऔ एक तरहसे ओस ओस बुझिऔ एकबेर एक घण्टा पानी चलैऔ से आओर आधा घण्टा ओस गिरै हइ से ओ दुन्नू बराबर छै जानली ठण्डामे गाछीके गाछके बढ़िआँ देखभाल करिऔ पाँच दिनपर पानी दिऔ महिनामे दिऔ ठन ठण्डामे आओर गरमीमे अहाँ रोज पानी दैत रहिऔ ओहिसे गाछ लागल रहत जानलिए बढ़िआँ विकास करत धीरे धीरे ओकरा देखबै कीड़ा नहि लागै ई नहि लागै ओ नहि सभ ब बढ़िआँसे बुझिऔ रोजे ओहि गाछके मेहनति करैके हइ हमरा पानी दिऔ टाइम टेबुल दिऔ जानलिए सुखै नहि कोन पत्तामे अथी भेलै हँ देखिऔ कि चलितै अथी भऽ गेलै हँ पानिओ ओकरा दैत रहिऔ जानलिए ठण्डामे फेर पानी दैके नहि हइ पाँच दिनपर दस दिनपर दिऔ एकबेर ओ तऽ ओस गिरिते रहै छै जानलिए गा गाछ लगैऔ ओहिसबमे बहुत फायदा मिलत अहाँकेँ ठण्डा गरमीमे ठण्डामे कम पानी दिऔ गरमीमे रोजे अहाँ पानी दैत रहिऔ हमेसभ इएह कहब गाछ लगाबू खूब विकास करू जानलिए पानि टाइमसे टाइम दिऔ गरमीमे जानलिए आओर ठण्डामे बुझिऔ नब्बे परसेन्टमे दसे परसेन्ट पानी दिऔ हम कहब किएकि ठण्डामे ओनाहिते ओस गिरैत रहैए बहुत जानलिए गरमीमे अहाँ रोज दिऔ पानी हम कहब किएकि गाछसे ओहिसे तागत मिलैत रहतै जल्ला बढ़ैत रहतै धरतीमे ओ गाछ लागतै धीरे धीरे विकास करतै उपर मुँहेँ ठण्डामे ओ बुझिते छिए ठण्डामे ओस गिरैत रहतै आओर पानी आरो धऽ देबै ओ कठुआ जेतै धीरे धीरे धीरे धीरे ओ बढ़तै जानलिए साफे धीरे धीरे अहाँ बुझबै गरमीवला ओतेक पावर नहि मिलत ठण्डामे कमसे कम पानी दिऔ गरमीमे दैत रहिऔ रोज रोज पानी हमेसभ इएह कहब गाछ लगबैके कोशिश करिऔ ठण्डामे वएह हइ देखभाल करिऔ दस दिनपर महिनामे आओर गरमीमे रोज रोज देखभाल करिऔ गाछके पानी दिऔ विकास करू घरपर या खेत बाड़ीमे गाछीमे सब देखभाल करिऔ अहाँसभ कहब रोज पानीसब दैत रहिऔ अहाँसभ सुनलिए इएह हम कहब दिऔ पानी विकास करिऔ